हेलौ औ ओइ मा नै ना हमदों औ हाब मोजां मोजां ना मोनथारदों नै मागुर मोन्दों सिंगि मोन्दों नास्राय मोन्दों ना बालाबाथिया ना फिथिख्रि जि मोजां मोजां हाय मोन्दों मोन्दों ना मागुर मोन्दों मोन्दों जोंनाबो ए ए मोजां मोजां मोनथारदों नामा नोंस्राबो ए ए ए आयौ होम्बालाय मोजांथार जोंहा जोंहाबो जि मोनदों नै जि बुरजा दङ जोंहा खखा सादोंना दुब्लिआव दुब्लिआव खखा सानायनिबो मोनदों आरो जों ना सारदों ना सारनायआव जि मोजां मोजां मोनदों औ ना सारदों जों औ ए ए जोंहाबो बिदिनो ए ए जोंहा फोरान्दोंसो ना गोराना आयौ बुरजाथार होम्बालाय नोंस्रा जोंहाबो मोन्नायआलाय मोनदों एसे ओमफ्राय जोंहा फोरानजोबदोंसो औ ए

ए मोजाङानो जादों दे ए मोजां रोंदोंहाय नोंस्रा औ औ औ औ आराम जाखादोंदा नोंसिना ए जोंना फान्नो रोङासै जाबाय एसे ओमफ्राय बांद्राय गोबाव मोनखायाखै नालाय जोंना जाबाय ओमफ्राय माखासेआथ' देनांहाय गोरान जानो होन्नानै फोरानजोब्बाय आरो औ फान्नो अननानै फानाखसै जोंहा

ए मोनदों जोंनाबो औ दे औ